नमस्ते नमस्ते भाई जी जी मसाज सेंटर है अपना जी हो जाएगा बिल्कुल हाँ हाँ अपने अपने यहाँ मसाज सेंटर है यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों काम करते हैं तो आपको कौन सा मसाज करवाना है आप ये बताइए हमारे यहाँ सारी सुविधाएँ हैं मसाज करने के लिए लड़कियाँ भी काम करती हैं लड़के भी काम करते हैं आपको करवाना हो आप आएँगे तो उस हिसाब से रेट है अपना अब लड़कियाँ मसाज करेंगी तो एक हज़ार रुपये रेट है लड़के करेंगे तो पाँच सौ हाँ हाँ हाँ हो जाएगा हाँ वो रेट जो है आपका फूल फूल मसाज का ही रेट है हाँ अलावा नहीं ये सब जाएगा हमारा सो जो है वह दूसरे शहर में है आप आइए हम्म हाँ वही पर है आप आइए सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक

हाँ डे में रेगुलर खुले रहते हैं इस्टाफ़ है ही हाँ इस्टाफ़ है अपने पास शिफ्ट वाइज़ काम करते हैं वो लोग सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक

हाँ हाँ अच्छा होता है अच्छा मसाज होता है मसाज है जी जी हाँ हाँ हो जाएगा आप ले कर आइए उनको जो भी तकलीफ़ रहेगी आपकी सब दूर किया जाएगा आइए आप ले कर के हाँ हाँ जो जाएगा हो जाएगा चाहे जब आप आइए आप आइए सूचना दीजिए हो जाएगा काम ठीक है ओके नमस्ते